जि'यां के तुसें ई पता जेह्ड़ी साढ़ी डोगरी ऐ ओह् साढ़ी मात्तर भाशा डोगरी एह् अस जैल्लू जम्में हे ते अस डोगरी बोलना शुरू होई एह्दे हे डोगरी बोलदे बोलदे अज्ज ओह् साढ़ी मात्तर भाशा बनी गेदी पर जि'यां अस स्कूलें च गे इ'यां प्राइमरी स्कूल गे उत्थैं असें ई डोगरी बोलना बैन ही डोगरी नेईं बोलन दिंदे हे असें ई हिंदी सखाई गेई इंगलिश सखाई गेई जेह्दी बजह कन्नै अस डोगरी बिच्च पिच्छै रेही गे अस डोगरी अज्ज बी इन्नी स्हेई नेईं बोल्ली सकने आं जिन्नी असें बोलनी चाहिदी ही साढ़ी मात्तर भाशा असें ई औनी चाहिदी ही पूरे बराबर औनी चाहिदी ही जिस स्हाबै कन्नै एह् टैम दी गल्ल ऐ हून टैम टैम कन्नै सब किश चेंज होई जंदा प पैह्लें जमाने जेह्ड़े लोग हे ओह् डोगरी बिच्च गल्लां करदे हे डोगरें गी बड़ा गै इक स्हेई लैंग्वेज मन्नी जंदी ही डोगरी हिंदी कोला बी जैदा मान्यता जेह्ड़ी ऐ ओह् डोगरी गी दित्ती जंदी ही साढ़े बजुर्ग बी आखदे कि डोगरी बोलनी चाहिदी डोगरी ऐ जे साढ़े डु्ग्गर जेह्ड़ा देस ऐ साढ़ा इक डुग्गर जेह्ड़ी साढ़ी अस राज्य होने जेह्ड़ी डोगरी ऐ ओह् साढ़ी इक पह्चान ऐ डोगरी कन्नै अस पह्चाने जन्ने कि अस जम्मू कश्मीर दे बंदे आं ते असें ई डोगरी औनी गै चाहिदी हुन गौरमैंट ने बड़ी सारी स्कीमां कड्ढियां एडथ जेह्ड़ा अठमां शडूयल ऐ ओह्दे बिच्च बी पाया कि जेह्ड़ी डोगरी ऐ ओह् कम्पलसरी ऐ हून तुस किश बी करी सकने डोगरी बिच्च ऐम्म ए मास्टर करी सकने बैचलर करी सकने पी ऐच्च ड़ी अज्ज लोक पी ऐच्च डियां करा दे अग्गै पढ़ाऽ दे लोक दिक्खा दे कि डोगरी गी प्रमोट करा दे उ'नें गी पता कि दिक्खो हून डोगरी जेह्ड़ी ऐ ओह् साढ़ी आफिशयल लैंग्यूज बनियै दी इक ओह् शडूयल बिच्च आई दी हून जोह्ड़ी डोगरी ऐ ओह् हून इक आफिशियल लैंग्जवेज बनी गेदी हून तुस डोगरी बिच् ऐम्म ए पढ़ाई सकने बच्चें ई पढ़ाई सकने पी ऐच्च डी करी सकने अग्गै नौकरियां तुप्पी सकने कोई इंसीटीटूट खोह्ल्ली सकने तुस कोई कोई बी इंसीटीटूट खोह्ल्ली सकने डोगरी बिच्च डोगरी तुस अग्गै प्रमोट करनी चाहिदी ऐ जेह्ड़ी डोगरी लैंग्वेज ऐ उ'नें ऐजुकेशन सिस्टम गी बड़ा प्रमोट कीता जेह्ड़े ग्रांऽ दे लोक हे उ'नें ई हिंदी जा इंगलिश नेईं औंदी समझ उ'नें इ डोगरी जैदा औंदी ही ते जेह्दी बजह कन्नै पैह्लें डोगरी दा जेह्ड़ा हा स्कोप नेईं हा मतलब इन्ना अग्गै बढ़ोतरी नेईं ही ते अज्ज ओह् होई दा कि अज्ज जेह्ड़े हून जिन्ने बी बच्चें हैन जिन्ने बी रौंहदे ग्रांऽ बिच्च उ'नें ई फायदा बी डोगरी बिच्च जेह्ड़े न अग्गै करी सकदे किश कम्म करी सकदे ऐम्म ए करी सकदे किश ही करी सकदे डोगरी बिच्च हून हर इक बच्चा किश बी करी सकदा की कि डोगरी जेह्ड़ी ऐ ओह् साढ़ी आफिशियल लैंग्वेज बनी दी हून कोई बी चिंता दी गल्ल नेईं ऐ कि तुस अगर तुसें ई डोगरी आंह्दी ते तुस किश नेईं करी सकदे ऐसी कोई गल्ल नेईं ऐ हून तुस करी सकदे अग्गै बी किश अ नौकरियां तुप्पी सकदे किश बी करी सकदे